میں گھر میں اکثر کئی قسم کی مشروبات بناتی رہتی ہوں جیسے لسی ہو گئی یا شکنجی ہو گئی یا پھر نیمبو کا شربت ہو گیا یا پھر یا پھر کیا کہتے ہیں کوئی اور سا شربت رسنا رسنا ہو گیا یا پھر ایسی اسی طریقے کے شربت بنتے رہتے ہیں اوریہ لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں بچے میرے اور چھوٹا والا بیٹا میرا جو ہے لسی نہیں پیتا ہے اور بڑا والا بیٹا تو ماشااللّہ ہر چیز پی لیتا ہے شوق سے کوئی چاہے کچھ بھی دے دو اس کو کھانے کے لیے پینے کے لیے سب چیز کھاتا ہے پیتا ہے شوق سے شربت میں کبھی تربوز کا شربت کبھی کبھی جو ہے ٹینک بن جاتا ہے تو کبھی کیا کہتے ہیں شکنجی بن جاتی ہے کبھی رسنا کا بن جاتا ہے شربت اس طریقے سے کبھی اور بازار سے ریڈی میڈ آ جاتے ہیں مشروبات اسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے بس